कैंसिल कैब और उबर के लिए ओला वेलेट के लिए अगर हमारा जो रिफ़ंड है वो नहीं मिलेगा तो हम इस के लिए जो एजेंसी है उस को जानेंगे और एजेंसी का जो ओनर है उस से जाएंगे और पूछेंगे कि हमें मतलब अपना रिफ़ंड चाहिए अगर तभी भी वो रिफ़ंड देने में असमर्थ है तो उस का हम कारण पूछेंगे कि हमारी क्या किस किस प्रॉब्लम से जो हमारा रिफ़ंड जो है नहीं आ रहा है और हमें जो मेरी इधर से है वो कोई ग़लती नहीं है और इसी लिए मुझे अपना रिफ़ंड सुविधाजनक पूर्व पाई है इस लिए हम ये सब करेंगे कि हमें अपना रिफ़ंड मिल जाए